ہیلو آپ تابش بھائی بول رہے ہیں جی مجھے آپ سے بات کرنی تھی مجھے آپ سے فائیو اسٹار ہوٹل کے بارے میں پوچھنا تھا کیا وہاں کا کھانا اچّھا ہوتا ہے آپ ہمیشہ وہاں سے منگواتے رہتے ہیں وہاں کا کھانے کا پرائس کیسا ہوتا ہے زیادہ تیل نمک تو نہیں ہوتا ہے نا وہاں کا ہوٹل کا مینجمنٹ کیسا ہے اور اگر ڈلیوری بوائے گھر پہ آ کے ڈلیور کرتا ہے تو کیا وہ ٹائم سے پہنچاتا ہے وہ زیادہ ریوڈ تو بات نہیں کرتا نا اور مجھے اپنے فرینڈس کو پارٹی دینی ہے کسی ہوٹل میں تو مجھے جاننا ہے کہ کیسا وہاں کا ہوٹل مینجمنٹ ہے اور